یوں تو میرے بہت سارے روحانی استاد ہیں جو میری روحانی رہنمائی کرتے ہیں یہ استاد روحانیت اخلاقیات اور دینی تعلیمات پر زور دیتے ہیں یہ استاد اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں لوگوں کی روحانی زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں ان کا بنیادی مقصد دین کے ذریعے افراد اور لوگوں کو اللہ سے قریب کرنا اور دنیاوی زندگی میں روحانیت کو فروغ دیتا دینا ہوتا ہے مسلمانوں کے مختلف فرقوں اور صوفی سلسلوں میں روحانی رہنماؤں کے مختلف نام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں مولانا وہ افراد ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اگرچہ وہ تصوف سے بالکل جڑے نہیں ہوتے لیکن ان کی علمی حیثیت اور تقوی انہیں روحانی تعلیم رہنمائی کا ذریعہ بناتی ہے میرے روحانی استاد میں اس وقت حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ ہیں جو آج سے جو چوبیس سال قبل اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں لیکن ان کی تحریریں ان کی تعلیمات سے میں ہمیشہ فائدہ حاصل کرتا رہا رہتا ہوں ان کے بارے میں مجھے میرے اساتذہ نے بتایا اور میرے استاد نے مجھے ان کی تحریر اور ان کی کتابیں پڑھائی ہیں تو میں نے ان کی لکھی ہوئی کئی کتابیں پڑھی ہیں مجھے ان کی تحریر پڑھ کر اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ ہوا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے میری روح کو ان کی تحریر سے بہت فائدہ ملتا ہے اور ان کی تحریر سے مجھے علمی طور پر بہت فائدہ ملتا ہے روح کو سکون ملتا ہے اور روح کو آرام ملتا ہے اسی لیے میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں